ماہی گیری کے لیے سفر کی تیاری اگر ہمیں کل جانا ہے تو آج شام سے ہی شروع ہو جاتی ہیں اس کے لیے اگر کانٹوں سے پکڑنا ہوتا ہے تو کانٹے ارینج کرتے ہیں ڈور ارینج کرتے ہیں اس کے لیے چارہ ارینج کرتے ہیں آٹا لگاتے ہیں یا ایک کیچوا ہوتا ہے اس کو زمین میں سے کچی مٹی میں سے کھود کے لا کر لا کے رکھنا پڑتا ہے اس کو لگاتے ہیں اس کو مچھلی بڑے شوق سے پکڑتی ہے ورنہ پھر آٹے پہ ہینگ وغیرہ لگا کے اس کو ڈالتے ہیں اس سے مچھلی پکڑی جاتی ہے جال سے بھی پکڑتے ہیں جال کا ارینجمنٹ پہلے ہی کر کے رکھتے ہیں اور اس کو ڈال کے جو ہے مچھلی کم وقت میں زیادہ پکڑ لیتے ہیں